जय झूलेलाल कृषि उद्योग सेवा सर सरोजगार ॾाढो घटि थी वयो आहे ऐं सरकारी नौकरियूं वधी वयूं आहिनि माण्हुनि खे लॻे थो की हर कोई पंहिंजूं सरकारी नौकरी कयां छाकाणि त सरकारी नौकरीअ में कोई नुकसानु न आहे पंहिंजो धंधो करण में ॾाढो नुकसानु आहे जेको सरकारी नौकरीअ में थिए थो सरकारनि जो वेंदो असांजो कुझु बि न वेंदो ऐं बेरोज़गार वारा माण्हू ॾाढा बेरोज़गार थी विया आहिनि इन लाइ लॻंदो आहे हर कंहिंखे की सरकारी नौकरी हुजे पंहिंजो धंधो करणु ॾाढो नुकसानु थिए थो अॼुकल्ह पुजी नथा सघनि माण्हू की सरकारी नौकरी करण खां पोइ जेतिरी देरि बि माण्हू कलाकु मिलंदा आहिनि ओतिरो ई टाइम ॾींदो आहे ऐं पंहिंजे धंधे में माण्हू सॼो ॾींहुं लॻो पियो आहे त बि ओतिरो पूरत नथी थिए